जोंहाथ' न'वाव दा न'वाव खेथि खालामो जोंहानि जेनेबा फिसाइया न'वाव गावनो गावनो खेथि खालामो जे बारियाबो एसेबां गैया नालाय एसे बारि बारि दङ जोंनि थानाय थानाय जायगा ओमफ्राय बे बारिखौनो खदालजों जावनानैबाबो बा माब्लाबा मोसौ हालि मालायनि हाजिरा लाना फैनानैबाबो हालेवहोनानै बेयाव खेथि खालामो दा जोङो जेबो बेबायदि आलु गायो आलुवावबो जों जेबो बेबायदि रासायनारि हासार होआ गोबोर हासार गोबोर हासारखौनो बायनानैबाबो होयो आरो बेवहाय ओमफ्राय लाइ लाफानि माबाबाबो बेयावनो गोबोर गारनानै दोनो गोबोर गारनानै दोननानै बेखौनो हासार बानायनानै जों बिनि सायावनो मोजां गोबोर हासारजोंनो बुहुत मोजां जायो आरो मैगं मैगं खेथिफोरा आरो ओमफ्राय दा दा जों न'वावबो आरो बि मा बिबार गायनायावबो गोबोर हासारखौनो होयो दा खेथि खालामनायावबो जोङो गुबुन हासार बाहाया गासै गोबोर हासारखौनो बाहायो बिनिफ्रायनो जों फिथाइ मोनो बा आलुबाबो गोबोर हासार होनानैनो मोजां माबा मोनो जोङो फसल मोनो आरो मेगं थाइगं गायबाबो गोबोर हासारजोंनो बुहुत मोजां जायो बिनिखायनो जोङो गोबोर हासारखौनो मोजां मोनो आलु गायो एसे लाइ लाफा बेफोर बायदि बोथोराव गायो बेफोरखौ गोबोर हासारखौनो बाहायनानै जोङो गायजोबो आरो गुबुन हासार बाहानाय जाया ओमफ्राय